میرا پسندیدہ کھیل کھو اور رسی ہے رسی کھیلنا جسے ہم انگلش میں اسکپنگ کہتے ہیں ایک میری بہت پسندہ کھیل ہے اس کھیل میں میری یادگار پل جڑی ہے جب میں رسی کھیل رہی تھی میں گر گئی اور میرے پیر میں فریکچر آ گیا اور دوبارہ میں رسی نہیں کھیل سکی جس کی وجہ سے میرا یہ یادگار کھیل کا ایک اہم حصہ یادگار دن ہے